जय झूलेलाल सूरत ज़िले में स्थानीय सरकारु हालु फ़िलहालु त बी जे पी ई आहे चङनि सालनि खां बी जे पी सरकारु जो राजु हले ई थो ऐं मूंखे उमेद आहे की हाणे अॻिते बि सूरत में बी जे पी सरकारु जो ई राज रहंदो हिते रहणु वारा या हितां जा हितां राजनैतिक जेका आधिकारी आहिनि हुननि जे बारे में त मूंखे वधीक न ख़बर आहे पर हुननि पंहिंजे ज़िले लाइ जेका जेका कार्य कया आहिनि हुननि जे बारे मां तव्हांखे जाम शयूं ॿुधाए थी सघां हिते सूरत में जेतिरा बि अना अधिकारी आयां आहिनि या जेका विधायक आयां आहिनि हुननि सूरत ज़िले जे लाइ जाम कुझु कयो आहे सूरत में खोड़ माण्हुनि तारीफ़ था कनि छोकी सूरत जो हर सालु कुझु न कुझु नओं ठहियलु हूंदो आहे हिते हेॾा सारा ब्रुज ओवर ब्रुज ठाहे छॾिया आहिनि की हाणे सूरत जो नालो ब्रुज सिटी बि पइजी वियो आहे हिते हाणे नओं हिकिड़ो डायमंड ब्रुज ठहियलु आहे जंहिंजे करे हाणे इंटरनेशनल बिज़नेस बि हिते थी थो सघे जीअं पहिरियों एयरपोट में तकलीफ़ थींदी हुई पर हाणे सूरत जे एयरपोट खे बि इंटरनेशनल एयरपोट जो नालो ॾेई छॾियो आहे त हाणे तमामु जॻहियुनि जा माण्हू हिते अची करे धंधो करे था सघनि ऐं हिन करे सूरत जो वधण वधण त आहे ई हिनजे अलावा सूरत में हर जॻह तव्हां ॾिसंदा न सुठा सुठा वॉक वे गाडन ठाहियां अथऊं हुनखां पो रोडनि जो कमु हाणे वरी मेट्रो जो कम बि चालू आहे त सूरत ज़िले में हाणे मेट्रो ट्रेन जो बि आगमन जल्दु थियण वारो आहे हिन खां मथे माण्हू खे छा खपे हुन खां अलावा बि हिते हर तरीक़े जी सुविधा माण्हुनि खे हर समय मिलंदी आहे अगरि कोई औरत अकेले वञे थी त हुनखे अगरि टैक्सी खपे अधु राति जो या राति में उहा अकेली आहे त हिते उहा पुलिस में फ़ोन करे उहा पंहिंजे लाइ टैक्सी घुराए थी सघे हुन खे पुलिस वारा सहायता कंदा त हुनखे कोई बि शइ में कंहिं बि ॻाल्हि में घबराइण जी ज़रूरुत कोन्हे हिनखां अलावा बि सूरत में अहिड़ी सारी सुविधाऊं आहिनि जीअं सरकारी शौचालय ठहियलु आहिनि जॻह जॻह ते त माण्हुनि खे कंहिं बि तकलीफ़ जो सामनो न करिणो पए जय झूलेलाल